असांजे अॻ आसे पासे में हिकु मशहूरु रण उत्सव आहे ऐं हिते मांडवी ब्रिज बि आहे ऐं हिते माण्हू गर्मीअ में मांडवी में अची करे सनानु पाणी कंदा आहिनि जू ब्रिज वांगुरु उहा आहे ऐं हिते हिक कच्छ रण बि आहे जेको जनवरी डिसम्बर जनवरी ऐं फेबररी ताईं हूंदो आहे उते कच्छ रण में कठपुतलियूं डांसूं रहण जे लाइ टेंट ॿधियलु ऐं ॾाढो सुठो इंतिज़ामु कयल हूंदो आहे ऐं हिते लूण जे पाणीअ ते माण्हू ऐं लूण जो खारो पाणीअ ते माण्हू वा चकर ॾींदा आहिनि ऐं हिते मशहूर आए कठपुतलियूं ऐं कच्छ जा मशहूरु मा कच्छ जो मशहूरु माता जो मड आहे हिते माण्हू पैदर ईंदा आहिनि ऐं पैदल अची यात्रा कंदा आहिनि ऐं ऐं पंहिंजी मनोकामना उन्हनि जूं भॻिवान माता पूरियूं कंदियूं आहे उहे नवरात्री बि अची करे हिते कंदा आहिन हिते उअ उहो नवरात्रीअ में ऐं होलीअ जे नवरात्रीअ वारे महीने में ॾाढो सुठो आनंद ॾींदा आहिनि हितां जी हितां जा ग डांडिया रास ऐं गरबा फेमस जाम आहिनि